हा असांजे राज्य के कलात्मक उत्पादन को के पेटंट करण जे लाइ कॉपीराइट करण जे लाइ साधन आहिनि असां राज्य जी कलात्मक राजधानी की जी सुरक्षा में सरकार या कलात्मक संसाधनुनि जी ख़ूब भूमिका रहंदी आहे छोकि जॾहिं कोई कला जो कोई इंसिट्यूट हूंदो आहे त हुन में असां डायरैक्ट वञी करे एडमिशन वठी सघंदा आहियूं तथा हुते हुननि जो कॉपीराइट करे सघंदा आहियूं त असां सिख असांखे सिखण में ख़ूब इहे आसानी थींदी आहे जे उत्तर प्रदेश में ललित कला अकैडमी ख़ूब फेमस आहे